औ औ औ औ औ अ नों बेयाव माबा दाइमनफोर फाथरफोर होगोन नामा मोनसे होनो बेसे गिदिर एसे फिसा अ मा खालारनि खालाराथ' येल' मोनगोन ओमफ्राय वाइट मोनगोन ओमफ्राय ग्रिन जिखुनु मोनो मोननायालाय वाइटखौनो नांगौ ना अ अ

जागोन जागोन आसानाथ' नोंनि दिजाइननि सायावसो लासिगोन दिजाइनखौ नों माबायदि बानायहोयो बेसेबां गिदिर

औ दिजाइननि सायाव

औ औ औ नुगोनथ' मोनसेबाबो जायो बा मोननै मोनथाम होबाबो जायो औ मोनसे होनानैबो गानो बा मोनथाम होनानैबो गानो

औ मोनगोन माबायाव नायनानै ओं नायनानै माबायदि दिजाइन नांगौ बिदि मोनगोन माब्ला फैनो सान्दों अ अ

सनानि दामाथ' दायो एसे बारायदों नोङो माला बानायोबा गैयाबाबो थारटिफाइभफोर थांनो हागौ आसानाबो बेबायदिनो थुवेन्थिफोर थांनो हागौ औ थुवेन्थि थावजेन एसे फिसाबा अजननि सायाव जासिगोन बेयो अजनाव ओं अजन बाराबा बारा थांगोन बेनिफ्राय अजना खमबा खम थांगोन बानायनायाव औ औ औ बेखौबो लांनो हागोन ओं दे बिदिबा गाबोन औ मोनथामजों ओरैनो सबथा मोनसेनि उनाव मोननो हागौ औ औ ओ ओं औ दे दे गाबोन फैदो दे